जोंनि गामियाव जोबोद मोजां दै जगायनानै होफैनाय दं बेयो जाहैबाय वाटार साप्लाय आरो वाटार साप्लायजों जोंनि न' खाथि खाथि टेप बहायनाय दं ओमफ्राय जों बेनि टेपनि दैखौ जोङो बाहायनो हायो बाहायो जेरै लोंनायनि आरो सि जोम सुनायनि दुगैनायनि बाहायो आरो जोंनि दुब्लि फोथाराव दैआ सुइस गेटनिफ्राय जों मोननाय जायो बेवहाय जोंहा आबाद मावनायाव जों जेबो हेंथा मोना जोङो दंग'निफ्रायबो गामि ज' ज' दंग' जावनानै जोङो लायो आरो बान्दो थेयो बान्दो थेनानै जोङो दैखौ समान राननानै लायो बिदिनो जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो बे दै आबाद मावनाय आरो गामिनि वाटार साप्लाय बेफोरजों जोङो जोंनि गामिखौ जोंनि गामिया जोङो बेफोरबायदि दै जगायनाय मोननानै जोबोर गोजोननाय दं आरो जोंनि गामिल' नङा खाथि खालानि गामियावबो बिदिनो गोबां दै जगायनानै सुबिदा होयो दै जगायनायानो जोंनि सरकारनि सरकारा जेरखम जोंखौ नाहरदों बेबायदिनो जोंहाबो बिरात मोजां दै जगायनायखौ जों बाहायनो हायो आरो हा गोरानफ्राव जोङो बे दैनिफ्रायनो जोङो दैखौ लांनानै जोङो आबाद मैगं माबाफोर गोरान आबाद मावनायावबो जोङो बे दैखौनो लांनानै जोङो सारलालाबायहैयो आलु बायदिसिना गय बागान नारेंखल गायनाय बेफोरावबो जोङो दैखौ बाहायो आरो बेनि सिगाङाव बिनि सिगाङाव जोङो दैखौ दै लोंनो थाखाय जोंहा गोब्राब जोबोर खस्त' जायोमोन दा जोङो सरकारनिफ्राय बेबादि दै जगायग्रा बुस्तु मोननानै बा सुइस गेट आरो वाटार साप्लाय मोननानै जोंहा जोबोद गोजोननाय दं बेनोसै आरो